میری نزدیک سے اگر دیکھیں اہم کھلاڑیوں کو یا ایتھیلٹس جنہوں نے اپنے اپنے کھیلوں میں ایک نام بنایا ہے تو میں سب سے پہلے ذکر کرنا چاہوں گا فٹ بال جس میں پیلے برازیل کے فٹ بالر ہیں جنہوں نے اپنا ایک نام بنایا ہے اس کھیل میں ان کے انڈر میں تین فٹ بال ورلڈ کپ ہیں جو انہوں نے جیتے اور بہت سارے ریکارڈ ان کے نام ہیں اور انہوں نے فٹ بال میں اپنا ایک نام پیدا کیا اس کے علاوہ ٹینس ہے روجر فیڈر یہ بھی سوئز کے ٹینس کھلاڑی جو دنیا بھر میں اپنے فنّی کوششوں اور بیس گرینڈ سلیم ٹائٹلس کے ساتھ بہت ہی معروف ہیں اور ان کے نام سے بہت سارے لوگ واقف ہیں اور جانتے ہیں بہت سے لوگ اس کے بعد ہم اگر بات کریں گے کرکٹ کرکٹ میں سچن تندلکر اور اس وقت اس جنریشن کے وراٹ کوہلی جنہوں نے بہت سارے جگہوں پر او ڈی آئی ٹیسٹ یا اسی طرح سے آئی پی ایل وغیرہ میں کھیلے ہیں جنہوں نے کافی نام بنایا ہے اور وراٹ کوہلی کنگ کوہلی کہلاتے ہیں اور اسی طرح سچن تندلکر کرکٹ کے بھگوان کہلاتے ہیں ان سارے لوگوں نے اپنا ایک الگ نام بنایا ہے ایتھلٹس اور کھیلوں میں